जय झूलेलाल हाइकिंग लाइ मुंहिंजी पसंदिदा जॻह महाबलेश्वर आहे हाइकिंग हिकु क़िसम जो एडवैंचर आहे जेको झंगल पहाड़ ऐं ॿिया जंगली इलाइक़ा पार करे नदियूं तलाउनि मां गुज़री क़ुदिरत जा नेचर खे ज्ञातो वेंदो आहे ऐं ॾुखे रस्तनि था गुज़रियो वेंदो आहे ट्रैकिंग या हाइक करे उतां जा झंगल पार करे ॾप जो मुकाबलो करे अॻियां वधण जो मुंहिंजो अनुभव ॾाढो सुठो हुओ ट्रैकिंग ॾींहं जो ऐं राति जो इअं बिनि क़िसमनि जी कई वेंदी आहे पहाड़नि था लंगे ॿियनि दोस्तनि ऐं साहेड़ियुनि सां मस्ती ऐं हथ में लकिड़ी खणी चढ़ाई करण जो अनुभव ॾाढो सुठो आहे शाम जे वक़्ति सिझ लहण जो नज़ारो ऐं क़ुदिरत जी अनोखी घटना खे सोची हुन बारे में दोस्तनि खां ॼाणे ॾाढो मज़ो आहियो सनसैट जो नज़ारो ॾिसी दिलि गद्गद थींदी आहे जीअं सिझ गुडनाइट चई ऐं वरी सुबुह जो मिलण जो वादो करे रहियो आहे राति जो भाए बारे हुनजी तव्हां चारो तरफ़ु गाना गाए नची टुपी थर जो सामनो करे उहो बि ॾाढो सुठो एक्सपीरियंस आहे सुबुह जो सिझ जो दर्शनु करे वरी झंगल पहाड़ समुंड मां गुज़री क़ुदिरत खे ओर ॼाणण जो अनुभव असांजो ॾाढो सुठो आहे वरी मूंखे मौक़ो मिलंदो त मां हाइकिंग करण लाइ ॿिए हंधु ज़रूरु वेंदसि शिमला मनाली इहे सभु हाइकिंग जा हाइकिंग लाइ आहिनि उहे बि ॾाढा एक्सपीरियंस ॾींदड़ आहिनि अनुभव ॾींदड़ आहिनि